नमस्ते मैडम बोलिए अच्छा क्या हुआ ऐसे कुछ ज़्यादा बाहर घूमने से वग़ैरह क्या हुआ है ऐसा अच्छा अच्छा मतलब डायरिया भी हो रखा है अच्छ हाँ उल्टी वोमिट अच्छा वोमिटिंग वग़ैरह पेट दर्द होता है कि नहीं होता है इस में अच्छा पेट दर्द भी हो रहा है हाँ तो इस में अभी ऐसा लग रहा है कि आप को है ना वो के डिपार्टमेंट से लग रहा है आप को प्लेट में कोई इंफेक्शन हो गया पानी वग़ैरह से इनफेक्टेड पानी वगैरा पी लिया होगा आप ने पाइपलाइन का अच्छा अच्छा फिर ऐसे रहेगा बाहर गए तो मौसम भी थोड़ा परिवर्तन हुआ था और पानी वग़ैरह बाहर का इफेक्ट पड़ता है उस में पेट में वो हो गया था कोई इंफेक्शन वग़ैरह जिस से फूड एक दम डाइजेस्टिव नहीं हो रहा है सही से आप का अच्छा डेंगू में आप की प्लेटलेट्स कितनी बढ़ी थी तब आप ने बीच में छोड़ी थी ये अच्छा आपने प्रॉपर सी बी सी वग़ैरह नहीं करवाई सी बी सी काउंट वग़ैरह अच्छा आप सही हुए थे फिर आप ने इसको बीच में डिस्कंटीन्यू कर दिया ऐसा किया अच्छा अच्छा अच्छा फिर तो आप अभी के लिए पेट उस से कोई रिलेटेड नहीं है ये तो आपका कोई स्टमक के रिलेटेड है ना कोई स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या अलसर वग़ैरह हो सकता है या स्टमक में कोई भी इंफेक्शन हो सकता है जिस से फूड सही तरह से डाइजेस्टीव नहीं हो रहा है ये सिस्टम है जी फिर आज हम ऐसा करेंगे वोमिटिंग के लिए तो ऑंडासीटरऑन दे देंगे जिस से वोमिटिंग रुक जाएगी आप की आज तो आज और उसके लिए हम ऐसा करेंगे डर्माडोल दे देंगे लेकिन ज़्यादा कर रहा है तो नहीं तो डर्माडोल की ज़रूरत नहीं है हम आप को दे देंगे नॉर्मल कोई भी पेनकिलर ऐसे दे देंगे अच्छा तो गले में हो रहा है फिर एंटीबायोटिक दे देंगे एमॉफ्लिन छः सौ पच्चीस जिस से आप के गले का हो जाएगा हाँ तो अलसर के लिए मैं ना साल्ट दे देंगे जो होता है ना ज़ीरोडॉल एस पी टेबलेट है उस से आप का सारा हो जाएगा दे देंगे पेट के लिए और एंटीबायोटिक पेट के इंफेक्शन को भी कम कर देगी और गले को भी कम कर देगी हाँ पाँच दिन की ट्रीटमेंट लो पाँच दिन के बाद एक दम परफेक्ट हो जाओगे पाँच दिन बाद एक बार और वापस अच्छा उसके लिए पेरासिटामोल पैरालिसिस दे देंगे जो कि पाँच सौ एम जी में आती है वो हो जाएगा आप का उस से काम अच्छा तो हम ऐसा करेंगे डोज बढ़ा देंगे उसका पेरासिटामोल के साथ में हम डोज बढ़ा के दे देंगे अपने पाँच सौ एम जी की ली होगी हाँ पाँच सौ एम जी की पेरासिटामोल दे देंगे और ठंडा कपड़ा कर के अपने मस्तिक के फ्रंटल पार्ट पर लगाए रखोगे उस से क्या होगा हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो फिर आप को आराम मिलेगा बुख़ार कम होगा हंड्रेड परसेंट फीस तो कुछ नहीं चार सौ रुपये है जेनरली अपनी फीस टेबलेट लेते रहना सुबह शाम मैं प्रिस्क्रिब कर दूँगा आप ले लेना ठीक है या तो आप के बाहर ही मेडिकल है सामने ओके ओके ध्यान रखना बाक़ि ठीक है ओके